जोंनि गामियाव गगा मोनोब्ला सिकित्सा खालामनायनि मुंदांखा न'नि मुलिफोरानो जाबाय थुलुंसि बिदैयाव गलम'रिस देग्लिनानै फुदुंनानै लोंनाय आरो साम्ब्राम गुफुरजों हाइजें बेदरजों थाव गुबैजों फुदुंनानै गोदोना बिखा बिखुं खर' धाख्रि खाफालफोराव फुननाय बेफोरनो जादों जोंनि गामिनि सिकित्सा खालामनायनि मुंदांखा माखासे मुलिफोरा